पुराणे ज़माने में साधू संत योगु करे पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ बणाए रखंदा हुआ ऐं चुस्तु रखंदा हुआ घणे वक़्त ताईं हिन दुनिया में रहंदा हुआ योगु करण सां शरीरु चुस्तु रहंदो आहे योगु करण सां शरीर जूं तमामु तकलीफ़ूं दूरु थी वेंदियूं आहिनि इन करे हिन ज़माने में हर हिकु माण्हू योग खे अपिनाए रहियो आहे ऐं पंहिंजे शरीर खे सुठो ठाहे रहियो आहे योगु करण खां पोइ असां खे मोटापे वधाइण वारे खाधे ते ज़ाब्तो रखणु घुरिजे सॼो अनाजु ताज़ियूं भाॼियूं वग़ैरह खाइण सां शरीरु चुस्तु रहंदो आहे जेके माण्हू योगु कंदा आहिनि तिन खे शुध्द शाकाहारी खाधो ई खाइणु घुरिजे छो जो जहिड़ो आहे अनु तहिड़ो आहे मनु जॾहिं तव्हां शुध्द शाकाहारी भोॼनु कंदा तॾहिं तव्हांजे मन में शांति रहंदी इन करे असां खे हमेशा शुध्द शाकाहारी भोॼनु ई खाइणु घुरिजे योगु करण खां पोइ उॿारियल बेदा ॾही अनु भॼियूं वग़ैरह खाइणु घुरिजनि प्रोटीन ऐं कार्बोहाईड्रेट वारियूं शयूं खाइण सां फ़ाइदो थींदो आहे फलनि जो सलादु खाइणु घुरिजे शाकाहारी ई खाधो खाइण सां जीअण लाइ जेकी अंदूरी ताक़त जी ज़रूरत पवंदी आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो आहे ऐं शरीर जी कौशिकाऊं खे वरी ठाहिण जे लाइ कचियुनि भाॼियुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे इन करे कचूं भाॼियूं बि खाइणु घुरिजनि जंहिं सां असां जे शरीर जूं कौशिकाऊं वरी ठहनि ऐं असां जो शरीरु स्वस्थ रहे ऐं स्वस्थ रहे